जी हाँ हमारे गाँव में बल्कि भारत वर्ष के गाँव में एक आम बात होती थी खुले में शौच जाना क्योंकि पुराने समय में आबादी बहुत कम थी और पड़ी हुई खुली भूमि का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल लोग करते थे जो कि जाल जंगल पेड़ पौधे ये बहुत ज़्यादा होते थे तो आदमी इसको एक दूषित चीज़ समझता था इस लिए घर के बाहर काफ़ी दूर तक जाने को इसको प्रमुखता देता था इस लिए शौच बाहर किया जाता था अब इसके नुक़सान बहुत होते थे क्योंकि वहाँ से जो शोच सुखने के बाद उसमें जो भी जिस तरह के भी बैक्टेरियाज होते थे वो किसी ना किसी तरह से मिट्टी में मिल जाते थे और आप के अधिकतर लोग नदियों या वहाँ जाते थे शौच के लिए वो किसी तरह से पानी में या किसी तरह मिल जाते थे पानी प्रदूषित हो जाता था यदि आप उस पानी को भर कर लाते थे तो बीमारियाँ बहुत सारी फैलती थी पीलिया हेपेटाइटिस बहुत सारी पानी से जो दूषित बीमारी होती थी वो फैलती थी इसके बहुत नुक़सान होते थे पर अब स्वच्छ भारत मिशन के अंदर उसके उसको बहुत प्रभावी तरीक़े से रोका जा रहा है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्तम